हैलो हैलो दिक्खो साढ़े जम्मू कश्मीर च इ'यां ते बड़ियां गै जमां न जगहां न घुम्मने आस्तै अ'ऊं तुसें गी दस्सना जि'यां कश्मीर च ते उस्सी ते धरती दा सुरग आखेआ जंदा ऐ अ'ऊं तुसें गी दस्सना की जे में पैह्लें तुसें गी माता वैष्णो दी सैर कराई ही ते में तुसें गी हून अपने जम्मू दी सैर करागा अपने जम्मू डिस्ट्रिक जम्मू दी डिस्ट्रिक उधमपुर दी सैर करागा हां जी हां अ'ऊं तुसें गी हून उधमपुर डिस्ट्रिक च घुमाङ जि'यां तुसें गी दस्सना में उधमपुर डिस्ट्रिक साढ़े बड़ी गै शैल इक पत्नीटाप जगह् ऐ उत्थै बड़े शैल गै सनाह्कड़े दब्बड़ न ते उच्चियां उच्चियां धारां ते बड़े सोह्ने बूह्टे न रुक्ख बूह्टे न हां इक होर जगह् ऐ नुहाड़े कन्नै गै अग्गें सनासर उत्थै बी बड़ी बड़ी गै शैल जगह् ऐ उत्थै बड़े सोह्ने दब्बड़ ते तलाऽ ऐ हां भी अग्गें होर थोह्ड़े कोई दस्स किलोमीटर अग्गें नत्थाटाप ऐ नत्थाटाप बड़ी अच्छी जगह् ऐ उत्थै ते बर्फ दिक्खने दा मजा ई किश होर ऐ हां ते इक होर जगह् तुसें गी में दस्सना चाह्न्नां साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक च गै डिस्ट्रिक च गै मानसर ते एह् इक धार्मिक थाह्र ऐ इत्थै घुम्मने आस्तै बड़ा गै इत्थै इक मश्हूर साढ़े सिंगर बी हैन जि'यां ओह् रिंकु मानसरे आह्ला बड़े मश्हूर न ओह् होर बी बड़े थाह्र न कोई निक्के मुट्टे कोई बड़े थाह्र न एह् ते इत्थै जाना चाहिदा ते इत्थै धरती दा सुरग मन्नेआ जंदा ऐ इत्थै बड़े सोह्ने सोह्ने टापू न इ'यां वै वेरीनाग टापू बड़ियां शैल झरने न वाटरफाल न गड्डी आहो गड्डी आई जंदी लैने आस्तै तुस चिंता निं करो टैक्सी बुक होई जंदी इत्थै हां अच्छा ठीक ऐ सर अस जाह्गे कोई चक्कर निं अस अपने कशा पूरी चाल्ली दी मदाद करने दी कोशिश करगे थुआढ़े कन्नै थुआढ़ी